असां सर्दियुनि में पौधनि जी ॾाढी देखभालु कंदा आहियूं ऐं सर्दियुनि में ई उन्हनि खे ॾा सुठे तरह सां पाणी ॾींदा आहियूं उन्हनि खे उस बि जरुरी आहे त उस न थदि जे थदि में उस न निकिरण जे कारण पौधा मरी वेंदा आहिनि इन करे असांखे उनखे थदि में उस ॾियण जरूरी आहे ऐं गरमियुनि में उस खां बचाइणो पवंदो आहे उन्हनि खे छांव में रखंदा आहियूं ऐं टेम नेम सां महीने में हिक बार खाद बि विझंदा आहियूं ऐं पाणी बि सुठी तरह सां ॾींदा आहियूं ॿ टाइम पाणी जरूर ॾींदा आहियूं सुबुह जो अलॻि शाम जो अलॻि पाणी उनखे ॾींदा आहियूं जित जंहिं जॻह ते गर्मियुनि में जंहिं जॻह ते पौधो हूंदो आहे उन्हीअ ज थदि में जंहिं थदि में जंहिं जॻह ते पौधो हूंदो आहे उन्हीअ जॻह ते उनखे रखिणो खपे न त अगरि एॾे ओॾे कंदासीं त पौधो मरी वेंदो आहे इन करे असांखे पौधे जी ॾाढी जानकारी रखिणी पवंदी आहे उन्हनि जो ॾाढो देखभालु करिणो पवंदो आहे टेन नेम सां पाणी बि ॾियणो पवंदो आहे न त पौधा मरी वेंदा आहिनि पौधा हरा भरा हूंदा आहिनि त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे खिलंदा आहिनि पौधा त असांखे ॾाढा वणंदा आहिनि उनखे असां टेम नेम जा पाणी ॾींदा आहियूं